हेलो हाँ मैडम हेलो दो हज़ार आठ में आपके गाँव तरफ बाढ़ वगैरह आया था क्या

अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा

अच्छा तो आप लोग गाँव से जो है बाढ़ आने के बाद कैसे बाहर गए क्या व्यवस्था थी अच्छा अच्छा हाँ और बाढ़ में जो है क्या सबका क्षति हुआ हाँ और हेल्प उल्प मिला था क्या अच्छा और बाढ़ में जो है आपलोग का जो है अगल बगल का घर उर भी टूट गया था हाँ और क्या सब हुआ था बाढ़ में